हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए हर योजना बनी हैगी जैसे महिलाओं के लिए योजना हैगी जो न जननी इस पर सात महीने से आँगनवाड़ी में चेकअप कराओ उसका पोषण आहार का पैसा मिलता हैगा और हर महीने डॉक्टर आता हैगा और चेक करता हैगा उसमें क्या कमी है या किसका कैसा होना है और अगर जच्चा बच्चा अच्छे रहते हैंगे जननी योजना है वहाँ के लिए एम्बुलेस आती है ले जाती उसका कोई पैसा नहीं लगता हर चीज़ का मतलब फ़्री में इलाज़ होता है और जो लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के लिए जो मिलता है तो पैसा मिलता है उनके लिए शादी ब्याह तक की जवाबदारी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ली जाती है बुज़ुर्गों के लिए भी जैसे हार्ट की बीमारी हड्डी की बीमारी है या कोई भी चीज़ की दिमाग की बीमारी उसका भी ना हर चीज़ का इलाज़ होता है उसका पैसा मिलता है उसमें कोई पैसा नहीं लगता हैगा और वहाँ सरकारी अस्पताल में जाओ और डॉक्टर लोग देखते हैं उसकी हर जानकारी देते हैं